गांसे बिजाबनिफ्राय मोजां मोनसिननायखौ दां माब्लाबा नों बे दोंसे खन्थाय बिजाब बेयो सुबुं जिउनि दोंसे रमानटिक देंखोजों रिंसारो बेखौ बेखौ जोङो मिथिंगायारि गोनां सोमोन्दोनिफ्राय मोननो थाङो आरो सोमोन्दो गोनां जेराव मिथिंगा आरो सुबुं जिउनि गेजेरजों सोमोन्दो गोनां मानोना मिथिंगायारिया अरायजोर आरो मानसिया दानदिसेल' जेराव मिथिंगा आरो सुबुं जिउनि जिउजों सोमोन्दोया अरायजोर थांनानै थायो